پچپن سات سو ایک تین ہزار چار سو اکیاسی تیرہ ہزار پانچ سو چھپن ایک لاکھ تین ہزار چھ سو نوے